हेल' औ आब' खुलुमबाय आङो बेंगलनिफ्राय फैदों आङो ओमफ्राय आसामाव फैनानै आङो मानि साख्रि नागिरनायनि थाखाय एसे प्रब्लेम मोनदों मानि आं मारै जागोन मा खालामनानै जागोन जादों आब' ओमफ्राय आङो माबाफोर नोंनाव साख्रिफोरनि माबा मोनगोन नामा अ

आं आंथ' मिन्थिया जेनेबा सासे मावग्रानो नोंसोरबा बेसे होयो आंनो जेबाबो सलिगोन आरो जिखुनु दानि थाखायल' आं बे सिटुवेसनाव माने एसे प्रब्लेम जागासिनो नालाय न'खराव ओंखायनो एसे थाब नांगौ जादोंमोन आरो औ बेसेनि होगोन बायदि आयदिया अ

जागोन मावनो हागोन मानि दाथ' आंहा न'खराव बिराद प्रब्लेम जागासिनो दं नालाय ओमफ्राय दा नांथारगौ जादों आरो होमब्ला आङो टेन थावजेन्डब्लाबो सोलिनो हागोन आरो आं बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया नालाय ओमफाय जेब्ला आङो मोजाङै रोंलांगोन अब्ला आंनिखौबो बारायनो हागोन आरो

अ ओमफ्राय बेसेबां औ नै आङो मानि क'क्राझार डिस्ट्रिकआवनो दंगासिनो आरो जेनेबा आङो खाथिनि माबायाव मा होनो चिरांआवहाय आंनाहाय जाथि दंमोन नालाय बेयावबो लिंहरबायमोन ओमफाय आङो बेयाव थांनो बादों आरो जेन'बा आं बावनो थाखानानै बोरैहाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय नागिरनो बाबाय माने जायगायावनो थानानै नागिरब्ला मोजां नालाय ओमफ्राय दा जुदि नोंनियाव मोनोब्ला बेयावनो थानानै मावनोसै आरो अ जासिगोन दे होमब्ला ओमफाय मा होनो अवर्किं टाइमाहाय खय घन्टा जायो ओमफ्राय बेसेनिफ्राय बेसे सम मावनांगौ बेखौहाय एसे खोन्थाहरखादो अ दसथा निफ्राय बेलासिनि बेसे जागोन गनाया ए जासिगोन होनब्ला औ दे